हमरा सब घरोमे गरीब आदमी छी आओर किसान आदमी छी जबतक पालतू जानवर हमरा सब नहि रखबै तऽ कैसे होतै गाय छै गाय रऽ एकहि गाय छै ओकरे सेवा करै छी घास काटै छी घास लानी छी कुट्टी काटै छी आओर बहुत सब सामान लानि ओकरा खिलानो छै ताकि ओकरासँ हमरा दूध मिलै छै आओर दूध स्वास्थ्य वास्ते भी अच्छा छै हमहूँ खाइ छी तऽ पड़ोसियो खरिदियैके लए जाइ छै ओकरो काममे एलै हम आपनो काममे एलै अऽ दोसर बात कि ओकरासँ हमरा गोबर मिललो तऽ खेतमे भी हम पटवनके काममे आवै छी दोसरो जे जानवर मतलब पोसै छी इसलिए कि बकरी माता छै आओर बकरियोसँ कुछ आमदनी आबि जाइ छै आओर बकरी भी पोसै छी आओर आओर दूसरो जानवर घरमे हमे रखै नहि छी सात गो कुत्ता सातो कुत्ताके खाना बढ़िआँ ढङ्गसँ खिलबै छी आओर ओकरो रख रखाव भी हम बढ़िआँसँ ध्यान दै छी हमे जहाँ जाइ छी हम छओ सातोके तऽ साथमे जाइ छै लोगो कहै छै कि कुत्ता साथमे किया लए जाइ छी तऽ हमरा अच्छा लागै छै